हलो शिव सागर होटल अॼु तव्हां जी होटल खुलियल आहे मूंखे ऑडर ॾियणो आहे मुंहिंजो ऑडर लिखो दाल फ्राए अछा चांवर पनीर बटर मसाला टे नान ऐं हा टे नॉन ऐं मुंहिंजी एड्रेस लिखी छॾो साईं पार अपारमेंट स्टेशन रोड उल्हास नगर टे जेतिरो जल्दी थी सघे ऑडर मुंहिंजे घर ताईं पहुचाए छॾिजो